वुड और टॉलीवुड ने भारत के प्रत्येक क्षेत्र में फैशन फैशन की रूझानों के प्रति लोगों को प्रभावित किया है क्योंकि बॉलीवुड में ऐक्टर्स अनेक प्रकार के डिजाइनर कपड़े का यूज़ करते हैं जैसे अलग अलग मूवी में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने तो इसी से कोई सांस्कृतिक मूवी हो तो जिसमें इन संस्कृति अपने भारतीय संस्कृति से जुड़े कपड़े पहनते हैं यदि कोई ज्यादे फैशनेबल मूवी हो तो भारत के भारत के लोग ऐक्टर्स लोग फैशनेबल कपड़े पहनते हैं जैसे पश्चिमी सभ्यता से रिलेटेड कोई मूवी हो तो उसमें जींस टॉप इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं जिससे भारत के लोगों का फैशन के प्रति रूझान बढ़त जा रहा है और लोग लोग भी मूवी को देख कर यह सोचते हैं कि हम भी अपने दैनिक दैनिक जीवन में उसी प्रकार से कपड़े पहने और एक मूवी एक मूवी थी पद्मावती करके उसमें दीपिका पादूको पादूकोन ने घूमर डांस में एक लहंगे का यूज़ किया था वह लहंगा मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उस लहंगे को बनाने की कोशिश की थी वह लहंगा मैंने बनाया था और वह लहंगा बहुत सुंदर बना था लेकिन दैनिक दैनिक शैली में इस टाइप से लहंगा नहीं पहना जा सकता है लेकिन वह लहंगा मुझे बहुत पसंद आया था जिसे मैंने बनाया था और जैसे कहीं पार्टीज़ में जाते पार्टीज़ में जाते हैं या जैसे शादी वादी में जाते है तब पहनने के लिए मैं उस लहंगे का यूज़ करती हूँ